तर म्हाज्या डान्साची सुरवात अशी जाली की जेन्ना स्कुलान एनुअल डे आसतालो तर तेन्ना जे आसा तें एक म्हणजे डान्स वा कितें आसतालें अशेंच एकदा गेलें पोवया म्हटलें कितें मागीर जेन्ना डान्स करपाक नाचपाक सुरवात केलें तें खूब आवडपाक लागलें म्हाका मागीर चिंतलें की बरें समर वेकॅशन जें आसा तें सुरवात करतलें आनी थंयसरल्यान जें आसा तें डान्साची सुरवात जाली आनी पयली टिचर जी आसलेली ती आरती टिचर आसलेली म्हाजी खूब मोटीवेट केलें आनी डान्स करता करता म्हणजे फीटनेस मेंटेन जावपाक लागली मागीर जें आसा तें वेगळी स्टायल शिकपाक मेळपाक लागली तर जेन्ना अशें शिकता शिकता खूब आडखळी येवपाक लागली म्हणजे आतां एक सदांच ट्रेवल करता ट्रेवल करपाचे पयलीं म्हणजे बसीन वचप म्हणजे थंय डान्स करप आनी टायर्ड जावन जें आसा तें परत बसिनूत घरा येवप हें सगळें जातालें मागीर जेन्ना एक शिकता तेन्ना थोडे स्टेप्स जे आसा ते कळणा सो परपरत परपरत म्हणजे तें एक तर अशे परफेक्ट जावंक जाय तर तितले फावटी फक्त डान्स क्लासिनूय न्हू पूण घरा येवन तूं जें आसा तें वरां वरां रावून ते जे स्टेप्स परत शिकप आसता मागीर केन्नाय जे आसा अशे थोडे स्टेप्स जे आमी करता तेन्ना जें आसा तें त्रास जावपाक लागता म्हणजे थोडे स्टेप्स करताना आमकां त्रास जावपाक लागता म्हणजे एक एकदां आसा तें पांय बी ट्विस्ट जाता मागीर तेन्ना सुजता आनी ते जायना सो मागीर रेस्ट घेवचें पडटा तर हे सगळे जे हे आसा ते स्टार्टींग स्टार्टींग दिसताले की त्रास जाता बट मागीर जे जशें जशें फुडें गेले तेन्ना ते ओवर काम जालें म्हणजे हा जर तूं डान्साच्या फिल्डान आसा जावं डान्स करता जाल्यार ते त्रास तूं तो एक पार्ट आसा लायफाचे तर तें घेवन बसप ना तुवें जाता तितलें तें ऑपस्टिकल्सांतल्यान फुडें येवप जें तुका कळणा तें परपरत प्रेक्टीस करप आनी तूं परफेक्ट जावप आनी आनी जेन्ना करता तेन्ना अशें म्हणजे तुज्या पार्टनराक कोर्डिनेशन जायना सो तेका टायम लागता ते जातलें सारकें तेका लागून प्रेक्टीस करप ही खूब महत्वाची आसता मागीर खंयचेय स्टेप्स स्टेप्स जर घेता तेन्ना म्हणजे पांयांक पांय जसो जसो ट्विस्ट जावंक जायना सो ती जी आसा ती काळजी घेवप खूब इमपोर्टंट ते मागीर मागीर कळपाक लागलें मागीर स्प्लीट मारतना तेंकां टॅक्नीक आसता तें अशेंच फोलो करप नासता म्हणजे गेलें आनी हें केलें कितेंय जावपाक शकता तर तें करताना अशें तें प्रोपर अंडर आसता तें ट्रेनराच्या अंडरूच करपाक जाय हें खूब इमपोर्टंट आसा जें फुडें फुडें म्हाका कळपाक लागलें आनी हें ऑबस्टेकल्स जे आसा ते कशी आपली सांबाळ करपाक जाय तेयी कळ्ळें